हलो नमस्ते हाँ जी हाँ आप कौन बोल रहें हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हाँ हाँ अब आई कहिए अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ

अच्छा

हाँ छूट जाती हैं बिल्कुल अगर आप चाहें तो

हाँ हाँ हाँ हाँ समझ रही हूँ अच्छा नहीं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी ग़लत है कि आप थोड़ी थोड़ी पियो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं है ना तो उसके लिए आपको जो हमारा नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जब घर में रहते हैं है ना तो दिन भर तो जैसे आप बोलते हैं कि हाँ ठीक लग रहा है लेकिन शाम होते होते आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे लेना ही चाहिए है ना तो उसके लिए जब आप हमारे नशा मुक्ति केंद्र में आएँगे तो वहाँ पर जो है वो सवेरे जैसे आप उठेंगे तो आपको योग काराया जाएगा

वह आपको जो है बताई जाएँगी फिर उसके बाद आपको जो है वह वहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा जो आपके दोस्त है कई दोस्त ऐसे भी रहते हैं जो आपको पीने के लिए उकसाते हैं है ना और बोलते हैं कि नहीं अगर आप नहीं पीयोगे तो आपको फिर ये ये समस्याएँ हो सकती हैं कि आएँ है ना तो वह उन से भी जो है वह आप को काफ़ी वहाँ पर जो है वो सुरक्षा मिलेगी कि आप अपने दोस्त जो आपको भड़का रहे हैं है ना वो आपको नहीं मिल पाएँगे आपके जैसे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं यह नशे से मुक्त होना चाहते हैं है ना तो उनके बीच आप रहोगे आपको आगे जो है अभी जीवन में क्या करना है उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएँगी आपको वहाँ पर सारी सुविधाएँ मिलेंगी समय पर खाना समय पर आपको कसरत करवाई जाएगी समय पर दवाइयाँ दी जाएँगी है ना हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं और आप जो ये बहुत अच्छी बात है जो आपने ख़ुद फ़ोन किया नहीं तो कई बार तो घर वाले जो हैं वो बच्चों को ले कर आते हैं और बोलते हैं कि इनको जो है वह शराब छुड़वाना है लेकिन आप जो है वो आपने ख़ुद फ़ोन किया ये एक बहुत अच्छी बात है तो मैं आपको जो है वो अपना एड्रेस जो है भेच रही हूँ आप कल सवेरे आ कर मिलीए फिर आपकी जो यह शराब है वो पूरी तरह से छूट जाएगी ठीक है चलिए ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते